हलो हाँ भैया मैं मधुर बात कर रहा हूँ अभी कुछ देर पहले मैंने आप ही के ओला कैब से अभी मैंने यात्रा करी थी हाँ भैया हाँ भैया जहाँ आपने साकेत नगर में छोड़ा था न मुझे अभी हाँ हाँ हाँ तो भइया कहाँ तक पहुँचे हैं आप अभी अपना क्या है न कि मैं न जल्दबाजी के चक्कर में न मैंने अपना मोबाइल फ़ोन और वॉलेट पीछे आपकी सीट में ही छोड़ दिया देखिएगा जरा वहाँ पर है कि नहीं है हाँ हाँ हाँ भैया हाँ भैया वही काले रंग का वॉलेट है और एक फ़ोन है जी भैया जी भैया भैया अगर ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे तो भैया जहाँ आपने मुझे छोड़ा था तो प्लीज़ यहाँ पर लाकर दे दीजिए न मुझे सामान हाँ भैया हाँ भैया भैया प्लीज़ न भैया थोड़ा ला दीजिए न मैं थोड़ा आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं है आपके पास तो एट लीस्ट गाड़ी भी है भैया थोड़ी ही दूर तो है थोड़ी दूर की बात है प्लीज़ भैया आ जाओ न मैं यहाँ पर ही आज जहाँ पर आपने मुझे छोड़ा था न मैं वहीं पर ही मिल जाऊंगा जी भैया जी भैया भैया कितना टाइम लग जाएगा भैया पाँच मिनट न ठीक है भैया मैं यहीं आपने छोड़ा था न मैं वही वेट कर रहा हूँ भैया मैं यही मिलूंगा आपको प्लीज़ भैया आ जाओ